मां अक्सर महीने में हिकु ॿ ॾींहं लीलाशाह कुटिया वेंदो आहियां पासे में अंजार शहर जे जेसल तोरल जी समाधी वारो मंदरु आहे हुते बि वेंदो आहियां ॿियां ॿियो त नवरात्रि में कच्छ में माता जी जो वॾो मंदरु आहे हुते बि नवरात्रि जे टाइम वेंदा आहियूं माण्हू किथां किथां खां पंधु साइकिल ते ऐं गाॾियुनि में ईंदा आहिनि मंदरु अॻियां नारायण सरोवर आहे हुते कोटेश्वर महादेव जो मंदर बि आहे ऐं पासे में हींअर झूलेलाल मंदर तीर्थ स्थल जहिड़ो ठहीं रहियो आहे हुन हुनखां अॻिते गुरुद्वारो आहे लखपथ गांव में ठहियल आहे जे को ॾाढो पुराणे टाइम जो ठहियल आहे हुते बि असां घुमण वेंदा रहंदा आहियूं भुज शहर में स्वामी नारायण मंदरु ॾाढो सुठो ठहियल आहे हुते बि असां साल में लॻभॻि हिक दफ़ो घुमण ऐं दर्शनु करण वेंदा आहियूं अहिड़ी तरह ॿिया बि घणेई घुमण जा स्थल कच्छ में आहिनि